ہاں ہمارے پاس بہت سی پسندیدہ بنائی اور سلائی کے کتاب اور یو ٹیوب چینل بھی ہیں میرا اور اس کا پسندیدہ سوشل میڈیا بھی ہے ہم بہت اچھا کپڑا سل لیتے ہیں اور بنائی بھی کر لیتے ہیں اور ہم کپڑا کاٹ کے یو ٹیوب چینل پہ ڈالتے ہیں کیونکہ میرا پرسنل آئی ڈی ہے اور انسٹاگرام پر بھی ڈال دیتے ہیں فیس بک پر بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ ہماری فرینڈ لوگ بھی دیکھے تو وہ میری تعریف کرے اور ہمیں پوچھے کہ تمہیں سلائی کاٹ سی سلائی کرنے اور کپڑا کاٹنا آتا ہے کیا ہم ہاں ہمیں آتا ہے ہم بہت اچھے سی لیتے ہیں ہر طرح ہر ڈیزائن کے کپڑے سی لیتے ہیں جیسے ہوا پینٹ کرتی شرارہ گرارہ ہر کپڑا وغیرہ کاٹ کے سی لیتے ہیں پھر ہوا مجھے اور کچھ بھی آتا ہے تو ہمیں پینٹنگ وغیرہ بھی آتے ہیں جیسے ہم بیڈ بیڈ شیٹ پہ جیسے کوئی اچھا سا گلاب وغیرہ بنا لیتے ہیں اور اس پہ پینٹ وغیرہ کر دیتے ہیں جس سے اور اچھا بن جاتا ہے پھر بہت تعریفیں ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم اسے یو ٹیوب چینل اور پہ بھی لگا دے دیتے ہیں تا کہ لوگ اور بھی دیکھے تو انہیں سیکھے اسے اچھا لگے تو پھر ہمیں دوبارہ پوچھے کہ تم کیسا بنا لیتی ہو